آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر شہ میں انقلاب لا دیا ہے خاص طور پر چھوٹے کاروبار کے لے تو یہ بہت فائدے مند ثابت ہوئی ہے پہلے چھوٹے کاروبار صرف ایک علاقے تک محدود رہتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں جیسے آن لائن کاروبار اب چھوٹی دکاندار بھی اپنی چیزوں آن لائن امیزون فلپ کارٹ فیس بک مارکیٹ پلیس یا میشو پر بھیج سکتے ہیں موبائل ایپ اور ویب سائٹ کاروبار کے لیے ایک سادہ موبائل ایپ یا ویب سائٹ بنوا کر گراہکوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے لوگ گھر بیٹھے آڈر کر سکتے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ اب نگد کے بجائے لوگ گوگل پے فون پے پے ٹی ایم وغیرہ سے پیسے ادا کرتے ہیں اس سے لین دین آسان اور تیز ہو گیا ہے اگر میری کپڑوں یا کھانے پینے کا چھوٹا کاروبار ہوتا تو میں اپنی چیزوں کی تصویر فیس بک اور واٹس ایپ پر لگا کر گراہکوں کو دکھاتی گوگل پے یا فون پے سے پیسے لینا گراہکوں کو آسانی ہوتی آن لائن آڈر لینے کی سہولیت دیتا تاکہ دور بیٹھے لوگ بھی خرید سکتے